भईया मुझे चावल दिखा दीजिए मुझे फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो फेस्टिवल के लिए चाहिए जैसे मेहमानों को खिला सकते हैं तो वो अच्छा रहना चाहिए एकदम से क्वालिटी भी अच्छी रहना चाहिए और फ्रेश रहना चाहिए भईया बासमती का राइस बासमती राइस देखना तो वो दिखाइए ना

हाँ भईया दिखाइए ऐसे निकाल के दिखाइए ना भईया मुझे दिख नहीं रहा है आप एक प्लेट होगा या फिर कुछ भी तो ठीक है दिखने में तो अच्छा दिख रहा है भईया व्हाइट भी है वैसे कहाँ से आया है ये अच्छा हाँ हाँ भईया खाते है बासमती इसीलिए तो मैंने आपसे बासमती चावल ही माँगा और वैसे इस मतलब खुद की तो वैराइटी वो अच्छी तो है ना प्लास्टिक वगैरह कुछ मिक्स तो नहीं है सब लोग बोलते हैं इसमें प्लास्टिक है हाँ नहीं नहीं भईया ये चावल है ना आजकल हाँ आजकल बहुत सुना हुआ है कि प्लास्टिक वगैरह मिला रहता है वो तो नहीं है हाँ ठीक है तो ऐसे दिखने में भी अच्छा दिखता है चावल वैसे बनने में कैसे है मतलब बनने के बाद ये चावल खिले खिले तो बनते हैं या फिर कहीं कुछ मिलावट की वजह से ही गीले विले तो नहीं होते हाँ और इसको कितना टाइम लगता है भईया इसे पकने में और पकने के बाद जब ये चावल हम परोसते हैं फिर देते हैं तो इसकी सुगंध जो आती है कुछ चावलों में तो वो आती है की नहीं आती है हाँ भईया ठीक है वैसे लग तो रहा है लेकिन ये पुलाव वगैरह बनाने अभी नवरात्रि का सीज़न है तो पुलाव वगैरह बनाने के लिए भी ठीक है ना हाँ क्योंकि कुछ चावल मेरे को लगा बनाते हैं कुछ चावलों से तो वो गीले हो जाते हैं सब्जियों के पानी की वजह से तो ये अच्छे बनना चाहिए मतलब खिले खिले

हाँ नहीं वैसे बासमती चावल खाते हैं हम लोग लेकिन ठीक रहते हैं लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियों की रहते नहीं ये पहली बार देखी तो हाँ भईया एक काम कीजिए ना दस हाँ हाँ ठीक है आप दस के जी पैक कर दीजिए मैं ले जा लूँगी ठीक है बिल मैं काउंटर पे ही दे देती हूँ भईया ठीक है